आखेआ जाए ते भारत देश ने खेल जेह्ड़े खेल मैदान न जेह्ड़े लाई लाओ तोहें खे'ल्लें च हून इक बड़ी शैल पह्चान बनाई लेई ऐ राश्ट्रीय मतलब अंतरराश्ट्रीय जेह्ड़े होवे न खेल कोई बी लाई लैओ तुस क्रिकेट होइया जेह्ड़ा कबड्डी जां खो खो होइया दौड़ां लाई लैओ तुस मतलब केईं खेल न में किन्ने तुसें ई सारे नांऽ गनाना की मतलब की जेह्ड़े इं'दे च खेल होवे ना उं'दे च साढ़े देश ने अपना नांऽ बड़ा उ'च्चा करी लैदा ऐ भारत देश दा नांऽ बाहर झंडा उ'च्ची शान कन्नै लहरांदा एह् जेल्लै साढ़े देश दे साढ़े देश दे खलाड़ी न ओह् ओह् अपना प्रदर्शन शैल करदे न ते इं'दे च पी टी उषा होर न जेह्ड़े इक अपनी रनिंग च जेह्ड़े दौड़ा च बड़ा शैल अपना करियर बनाया इ'नें नि'क्की नि'क्की जगह् दा उठियै जेल्लै अंतरराश्ट्रीय राश्ट्रीय गे ते जेल्लै इ'नें आखेआ ना महिला जेल्लै अग्गें बाहर जाह्ग ते देश दा केह् रोशन नाम इक नारी ऐ अग्गें उ'च्ची ऐ अग्गें उठियै आये न ते कि अपनी ताकत दस्सन की आं महिला बी हून जेह्ड़िया नारियां न इ'न्दे च कोई पुरशें कोला पिच्छें नेईं हैन ते इ'नें अपनी दौड़े च केईं बड्डे बड्डे मेडल जित्ते दे ते जेह्ड़े कॉम्पीशन होये उं'दे च अपना भाग लैता ते अपने भारत देश दा झंडा उच्चा रखेआ ते मेडल केईं जीत्तियै ते अपने भारत देश आये ते इं'दे च दिक्खेआ जा ते अज्जकल कुड़ियां कोई पिच्छें निं हैन कोहे कोला कुड़ियां जि'नें तों अगर मुड़े बाहर खेल्लन जा दे न अपने देश दे खेल्लें दी बधा दे न पहलवानी दिक्खी जा हरियाणा च पहलवानी चला दी ऐ जि'न्ने कुड़ियां उठी उठियै हून हर राज्ये दे भारत देश दे राज्यें दी जेह्ड़िया नारियां न ओह् बाहर जा दियां न ते खेल्लें च भाग लै दियां न ते इं'दे च में सनाना इक जि'न्ने दौड़ें च पी टी ऊषा ने भाग लैता हा ते अपने देश दा इक नांऽ उच्चा कीता ते हून बी इ'नें ई शैल मान सम्मान कन्नै जानेआ जंदा ऐ ते इ'न्ने दिक्खेआ जा की पी टी ऊषा हुंदे कन्नै इ'न्दे कन्नै जागरूक होइयै केईं कुड़ियां अपने खेल्लें गी बधा दियां न अग्गें दौड़ां ला दियां न शैल दौड़ां च ते इ'न्दे बिच में दिक्खेआ ते में खुद इक इक म्हीना लाई लेऔ तुस ना फौज दी त्यारी करने बास्तै बी दौड़ लाना बड़ा ज़रूरी ऐ क्योंकि जेह्दे था दौड़ चा बच्चें ई चुनेआ जन्दा ते हून में इं'दे बक्खी दिक्खियै सनांऽ तुसें ई ते में खुद सबैह्रे चार बजे उठियै दौड़ लान्ना होना जि'न्ने में पंज किलोमीटर जां छेऽ किलोमीटर जां दौड़ इक इं'या जरूरी अगर तुसें किसे कम्म लेई दौड़ ला दे तां बी ठीक ऐ नेईं ते तुस अपने शरीर दी अपनी अपनी जेह्ड़ी सेह्त ऐ ठीक रखनी ऐ तुसें सबैह्रे जल्दी उठियै डंड बैठक करनी चाहिदी दौड़ां लानी चाहिदा ते अपना शरीर जेह्ड़ा खान पान शैल रक्खो ते तुस अपनी उमर दी अपने स्वस्थ जेह्ड़ी अपनी सेहत ना इसी ठीक रखी सकदे तुस जेह्कियां अंग्रेजी दवाइयां अज्जकल फैली दियां न म्हराज मीं रुट्टी नेईं पचाऽ दी मीं सिर पीड़ होवा दी ऐ ते तुस अगर सबैह्रे उट्ठो सूरज उदय कोला पैह्लें उट्ठो शैल दौड़ भ'ज्ज करो परसा कड्ढो शैल दौड़ां लाओ ते तुं'दा शरीर स्वस्थ रौह्ग तुसें दवाइयें कोला दूर रौह्गे तुं'दी उमर हमेशा बधग ऐ एह् गल्ल नेईं ऐ ते हून इ'न्दे चा गै इक खेल्लें ई दूऐ पासै दिक्खेआ जा ते कुड़ियां बी अज्जकल दौड़ां ला दियां न ते मतलब खेल्लें च बाहर दिक्खेआ जा ते हून कुडियां केईं बार पहलवान लाई लैओ कुड़ियां जि'यां क्रिकेट होइया खे'ल्ला दियां कुड़ियां दौड़ां ला दियां हून केईं केईं कम्पीटिशन जित्ता दियां ते भारत देश दा नांऽ उच्चा करा दियां ते दौड़ इक जेह्ड़ी पी टी ऊषा हुंदे दिक्खे जा ते इ'नें दौड़ें च अपना नांऽ उच्चा कीता हा ते भारत देश दी मेडल दोआए हे